रसोई में बरतननि में ॾाढा घणा मतिलबु इहे वेराएटीस आहिनि उन्हीअ में मेन आहे पंहिंजे रसोई गैस रसोई गैस ऐं अवन ऐं उहे जीअं अवन में घणेई प्रकार जूं शयूं ठहनि सेकियूं था गरम था कयूं रसोई गैस बिना अॼु कल्ह कुझु बि हली नथो सघे इन्हीअ खां सवाइ मतिलबु टोस्टर आहिनि बि बिना टोस्टर जे अॼु कल्ह जी लाईफ बिल्कुलु कमज़ोरु थी थी वञे अहिड़ा मॉडन ऐप्रेटर निकिरी पिया आहिनि जेके हिक खां हिकु इन्हीअ खां सवाइ मतिलबु फुलिको वेलण जी मशीन उहा बि अॼु कल्ह नईं मतिलबु थी वई आहे उन में पाण आटोमेटिक पुरी ऐं फुलिको उहे वेले था सघूं इन्हीअ खां अलावा रसोईअ में घणेई एपिरेटरस आहिनि मिल्क कुकड़ आहे मिल्क कुकड़ में खीरु विझु त सीटी वॼी पाण ई खीरु टाईमिंग बॉईल थियण जे महिल ई सीटी वॼंदी ऐं खीरु पाण ई गरम थी वेंदो इहो पाण ध्यान में रखी सघूं था